हमरात सबसँ अच्छा बसन्त ऋतु मनेकि अच्छा लगै छै एकरामे कनेकि हवासब चलै छै ओकराबाद गर्मी भी अच्छे लागै छै मौसम तऽ अइसे सब मौसम अच्छे लागै छै लेकिन ठण्डाके मौसम भी आबै छै तऽ ओकरामे भी ठण्डा लगै छै तऽ फिर सोचै छी गर्मी आबै गर्मी गर्मी रऽ मौसम आबै छै तऽ फेर सोचै छिए हवावला मने बसन्त ऋतु आबै मनेकि मौसमसब आना तऽ जरूरी छै लेकिन सब मौसम तऽ अच्छे लागै छै तऽ इसीलिए सबसँ हमरा सबसँ प्रिय छै हवावला मने बसन्त ऋतु जेकि ओकरामे ठण्डा ठण्डा हवा चलै छै तऽ सावन भादो भी अच्छे लागै छै मौसम एकरामे नहि गर्मी छै नहि ठण्डा छै इसीलिए हमरा सावन भादो अच्छा लागै छै तऽ